ہیلو چکن شاپ سے بات ہو رہی ہے دیکھیے ہمارے یہاں شادی ہے پرسو دس کلو گوشت لینا ہے ہو جائے گا کیسے ہے کیسے روپیے سو کلو لینا ہے تو تھوڑا ہاں سو کلو لینا ہے سو کلو ہوں کیسے ہوں نہیں نہیں ایک سو نوے تو بہت زیادہ ہی پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کن شے روزانہ لے جاتے ہیں آپ کے کسٹمر ہیں تو آپ اتنا بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک سو ایک سو نبے جی جی جی ہم دوسرے کے یہاں کیوں جائیں گے ہم ہم آپ کے کسٹمر ہم آپ ہی کے پاس تو آ رہے ہیں نا ایک سو نوے کچھ بھاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا اور کم کریے سو کلو مجھے لینا ہے

ہوں نہیں نہیں پچاسی دیے دو بہت زیادے ہے پچاسی بہت زیادے ہے اتنا زیادے سو کلو لینا ہے بھائی بہت زیادے پچاسی پڑ رہا ہے

بتائیے ہم نہیں بھائی زیادے ہو رہا ہے تھوڑا اور کم کریے نا کیونکہ مجھے سو کلو گوشت لینا ہے تھوڑیے نا میں ایک دو کلو گوشت لوں گا سو کلو مجھے گوشت لینا ہے او بھی ہم آپ کے ہم پرسنل کسٹمر ہیں آپ کے یہاں روزانہ آپ کا دم گوشت لے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا کم کرکے بولیے ایک سو پچاسی یہ بہت زیادے پر رہا ہے

اسّی بہت زیادے ہو رہا ہے آپ کا ایسا کریے ڈیڑھ سو کر دیجیے ڈیڑھ سو روپئے سیدھا حساب ڈیڑھ سو کریے بھائی اسّی تو کچھ زیادے ہو رہا ہے بہت زیادے ہو رہا ہے مجھے مجھے چاہیے سو کلو چاہیے تو سو ڈیڑھ سو روپیے کے حساب سے لگائیے ایک کلو کا ڈیڑھ سو روپیہ لیجیے کیونکہ اسّی تو بہت زیادے پر رہا ہے ایک سو اسّی بہت زیادے ہو رہا ہے یار کیونکہ آپ کے ہم پرسنل کسٹمر ہیں نا اسی لیے مجھے ہاں مجھے پرسو مجھے چاہیے گوست پرسو ہمارے یہاں شادی ہے تو تیار ہے ڈیڑھ سو روپئے دیجیے گا

اسّی بہت زیادے دیکھیے بھائی آپ نفع اپنے سے کیا نفع لیجیے گا آئیں نفع تہ ہوگا نا بھائی اور سب جگہ اتنا اتنا مہنگا تو نہیں دے گا زیادے کریے گا ایک سو سات لیجیے گا اور کتنا کریے گا ایک سو ساٹھ دے دیجیے ہوں ایک نہیں نہیں ستّر تو بہت زیادے ہے ایک سو ساٹھ مجھے شام میں پروگرام ہے تو مجھے صبح چاہیے

ہوں ہوں ہوں ہاں سو کلو چاہیے سو کلو ہوں اور تو کیسے لگا رہے ہیں دام ایک سو ساٹھ روپیے نہیں نہیں نہیں ایک سو ستّر تو بہت زیادے پڑ رہا ہے ایک سو ساٹھ تھا ٹھیک رہے گا ستر بہت زیادے ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے